हँ हँ हो कऽ हो ब हो बाबा कहलियौ की कहलियौ की जे कहलियौ की जे हमरा जमीन लैके छै जमीन तऽ लेलियै आइ टी आइ के बगलमे मे हँ आओर तैं सुनय छियौ तू जमीनके दलाल छिकहो तऽ किछु किछु किछु सस्तामे दिलाइ दहो ने हँ हमे आर मार्केटके जमीन छै दोकान खोलयके छै ओइजाँ मकान बना कऽ तौं सुनय छियौ दलाल छिकहो पैसा कम करा कऽ किछु जमीन किनाय दहो ने छै की आदमी एकाध कट्ठा दस लाख तकमे हमरा छै लैके ओ जे रञ्जन रञ्जन दोकान हँ तऽ जमीन दसे लाखमे कहलकय हन के बगलमे हँ हँ जाके तनी देखियै ने अहाँ जानय ने छियै जमीनके खिस्सा जाके देखियौ ने केहन जमीन छै की छै नहि छै तब ने चर्चा चलतय नहि तऽ ओएह ने साइडमे छै कि कातमे लेलासँ कोइ फायदा नहि छै कनि बीच मने गाँवमे बीचमे बाधमे लैके छै हँ तऽ मार्केटमे लेबय तऽ ओइजा दुकानो नहि खोलि देबय दू चारि टा दूकान खोलि देबय कुछो ओइसँ निकलबो नहि करतय हँ तऽ ओएह दुआरे कहलियै जे जमीन अहाँ तनी दलाले छियै अहाँ किछु पैसा घुस तुस एने ओने कएके आओर लै लेतियै रऽ तनी जाके तनी जाके जगह देखके बतैयौ जे केहन जगह छै सेठ कहय छै बेसीसँ नहि दस लाख बारह लाख कहियौ अच्छा तऽ ठीक छै अहाँ जाकऽ देख कऽ कहियौ हमरा बताबु